جی ہاں ہم نے خودکار ترجمہ اور گوگل میپ کا استعمال کیا ہے خودکار ترجمہ میں سے ٹرانسلیشن ایک ایپ ہے جو بہت ہی اچھا اور عمدہ ایپ ہے اور اس میں کسی بھی زبان کا ترجمہ ہم بآسانی کر لیتے ہیں جیسے عربی سے اردو یا اردو سے عربی یا اردو سے انگلش انگلش سے اردو یا ہندی کا اردو یا ہندی کا انگلش کسی بھی زبان کو کسی بھی زبان میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور بہت ہی آسانی سے ہو بھی جاتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو غلط ترجمہ بھی ہو جاتا ہے اور اس کے لیے یہ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ کہاں پر جو ہے غلط ترجمہ ہو رہا ہے اور کہاں پر صحیح ترجمہ ہو رہا ہے دوسری بات رہی گوگل میپ کا تو جی ہاں میں نے اس کا بھی استعمال کیا ہے اور یہ بھی بہت حد تک بہت ہی کامیاب چیز ہے بہت ہی اچھی چیز ہے لیکن کبھی کبھی یہ ایسے راستوں میں لے کر چلی جاتی ہے جو وہ گاڑی گھسنے کے قابل نہیں ہوتی ہے مثلاً وہ راستہ جو ہوتا ہے بائک کے جانے کا ہوتا ہے اور ہم اگر فور وہیلر میں ہیں اور تنگ سڑک ہوتی ہے چھوٹی سی گلی ہوتی ہے جس میں جا کر کے انسان کبھی کبھی پھنس بھی جاتا ہے لہٰذا اس میں ہم یہ کہنا چاہیں گے چاہے وہ خودکار ترجمہ ایپ ہو یا گوگل میپ ہو اس میں جو ہے سرچ کرنے کے بعد کسی انسان سے بھی پوچھ لینا بہتر ہوتا ہے اور اس چیز کو ہم بہت بہتر اور بہت ہی عمدہ سمجھتے ہیں